उणिवीह चारि ॿ हज़ार ॿावीह पंद्रहं सत ॿ हज़ार एकवीह टेवीह अठ उणिवीह सौ ॿियासी यारहं पंज उणिवीह सौ छाहेतालीह ॿावीह अठ उणिवीह सौ सतानवे